फुड एलार्जिस जायो आङो मस्ला बारा होबाबो जानो हाया ओमफ्राय बिदिनो दिसेन्ट्रि आरो माबा माबि जायो खाजु बादाम आरिफोरखौ बांद्राय जानो हाया ओमफ्राय खर'बो सायो बांद्राय जानो हाया आरो फुड एलार्जिस जालाबायो आरो थाव बारा माबा थाव बारा होबाबो जानो हाया डेट्रि जायो